जीअं त मूंखे रोटी ठाहिण जो शौंक आहे उन में मुंहिंजी माउ मूंखे ॾाढी मदद कई अथईं मुंहिंजी माउ मूंखे रोटी ठाहिण सेखारियो अथईं ऐं सॼी रोटी हाणे मां करे सघंदी आहियां छाकाण त मुंहिंजी माउ मूंखे हर हिक नंढ़ी खां वॾी ॻाल्हि सेखारी अथईं की कहिड़ी शइ किचन में कीअं असांखे इस्तेमाल करणी आहे ऐं कीअं उन खे तरीक़े सां ठाहिणो आहे ऐं मुंहिंजे घर वारा बि हमेशह जेको बि मां ठाहींदी आहियां ॾाढो खुशीअ सां खाईंदा आहिनि ऐं कॾहिं बि इन ॻाल्हि जी गिला न कंदा आहिनि कि सुठो ठहियो आहे कि न ठहियो आहे पहिरीं पहिरीं त मुंहिंजी रोटी सफ़ा बि सुठी न बीहंदी हुई पर तॾहिं बि मुंहिंजा घर वारा चुप करे खाईंदा हुआ ऐं हमेशह इहो ई चवंदा हुआ कि तूं अञा सिखें थी त ॿिए दफ़े अञा सुठो ठाइजं ॿिएं दफ़े अञा चंङी तरह असांखे ठाहे खाराइजं कॾहिं बि हुननि मूंखे पोयां न कयो कि तूं नथी ठाहे सघीं न कर हीअं हूअं